میرا نام شِفا پروین ہے میں اترپردیش کی صنعتی ضلع مئو شہر سے تعلق رکھتی ہوں میری پیدائش ایک بہت ہی سُلجھے اور پڑھے لِکھے پریوار میں ہوئی بچپن ہی سے میں نے سب لوگوں کو دِینی اور عصری دونوں تعلیم حاصل کرتے ہوئے دیکھا میں بھی پڑھائی میں بہت شوق رکھتی تھی اور میں نے ہائی اسکول کیا اِنٹر کیا گریجویشن کیا ماسٹر ایجوکیشن کیا اُس کے بعد میری شادی دو ہزار اٹھارہ میں ہو گئی اللہ کے کرم سے میرے ہسبینڈ بھی پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے ہیں ان کا نام شارق جمال انصاری ہے انہوں نے جے این یُو سے پرشین سے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے بہت ہی سُلجھے انسان ہیں اور دونوں گھرانہ پڑھا لِکھا ہونے کی وجہ سے سُلجھا ہُوا اور نیک ہے تو مجھے اپنے پریوار سے دونوں جگہ سے بہت ہی زیادہ محبت اور اُلفت ہے اور مجھے خوشی بھی ہے